दाना लेखा रोंब्लाबो साख्रिफ्रानो गोब्राब जाथारबायहय मोननो माबा सोरबा सोरबा बिदिनो थब मोनो बिदिनो खाफाल गैयिफोरा मोना एखमब्ला जाय खाफाल गैयिया थाबाय खाफालगोनाफ्रा मोनबाय अबावबा अबावबा बिदिनो मार्केटआव थाला बायबाय बबावबा प्राइभेटाव मावलाबायबाय साख्रि मोनाब्लाबो सोरबा सोरबा मालाय बेफोरावनो मावनानै माबादों मावलाबायो बिदियावनो आरो आरमि साख्रिफ्रावबो माथो मालाय सोरबा सोरबा मोन्दों सोरबा सोरबा बिदिनो खाफाल गोनां खाफाल गैयिफोरा मोना आरो साख्रिफोरखौबो मालाय आरमि साख्रिफोरखौबो खाफाल गोनांफोरा खारनो गोरोंफ्रा मोनो खारनो बारनो गोरोंफ्रा सोरबा सोरबा खाफाल गैयिफोरा बिदिनो मोना एखमब्ला सोरबा थब मोनबाय सोरबा थब मोना मोनिफ्रा दुखु मोनबाय मोननायफ्रा गोजोनबाय